ہلو سر عرفان ہوٹل سے بات کر رہے ہو نا جی جی جی جی منکدر عالم بات کر رہا ہوں جی جی میں نے ابھی پایہ اور نہاری آڈر کی تھی آپ کے ہوٹل سے

جی جی آپ کا بندہ ابھی نکل گیا ہے کیا وہاں سے آڈر لے کے جی وہیں پہ ہے نا جی جی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں مجھے جی جی اس میں حلیم ایڈ کر دینا اور بارہ کباب ایڈ کر دینا اس میں

اور بارہ روٹی ڈال دینا سر اس میں جی اوکے سر سر تھوڑا جلدی کر دینا مہمان گھر پر ہے